हैलो हंजी कु'न बोल्ला दा हां सरपैंच तुस कु'न ग्राम सेवक अच्छा

डंग्गा माराज लग्गा लेबर शेबर करै ना किट्ठी ते लेबर किट्ठी करगा ते भी गैंतियां शैंतियां बौंगड़ियां सारा किश किट्ठा करियै भी तैह्लू जाई री कोई कम्म होना ओह् एह् डंग्गा बड़ा बड्डा भी उसी दिंदे टैम लग्गना ते चलो करना किश भी कोई चक्कर निं ऐ आक्खा दा इ'नें ई शैल कम्म करा रो जेह्का पैसा ऐ ओह् टैंकी शैंकी बगैरा सारा किश बनाना अजें ते हां ना पैसे पूरे न पैसे दी केह् कमी होनी ऐ पैसा पूरा उं'दा हां पैसे अगर सनाह्गे घट्ट होङन तां कोई चक्कर निं ऐ ओह्दे बारै कोई टैन्शन निं लैनी हां मजदूर पूरे न नां नां में आपूं करना होन्ना ठेकेदार इत्थै गै घाड़ियें धनास्सा दा हां गड्डी नमीं रक्खी दी उस बड़ा मीर होई दा जोका ओह् दिखदा बी निं ऐ ते ओह् बड़ी आकड़ होई दी उस्सी हां बस ठीक